जेब्ला जिगुजौ गुजि माइथाय फेब्रुआरी दान स्नि खालार बे समाव जोङो फरायसालिमानि सासे सासे फरायसामोन बै दिनखालि बै माइथायाव बै दिनखालि बै सानाव जोंनि कलेजाव मोनसे गोजान खारनाय माराथन रेस बेनि बादायलायनाय हाबाफारि दंमोन आरो बे हाबाफारियाव आंनि बाहागो लानाया दाइनथिमोन बे हाबाफारियाव बे दाइनथि हाबाफारियाव जोंनि बे फरायसालिमानि गोबां फरायसाफोरा बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन बे प्राय बे खारनाया जिहेथुके बादायलायनाया दाइनथि आंनि थाखाय दाइनथि बादायलायनायमोन बे दाइनथि खेब बादायलायनाय समाव मोनसे गोसोआव थाथाव मोनसे जारिमिन मिनिथाव आंनि बै दिनखालि जादोंमोन मानोना जेब्ला जोङो बै दिनखालि जोंनि हस्टेलाव जिहेथुके दंमोन बे हस्टेलाव थानाय समाव जोंनि हस्टेलनि सासे हौवासा गथ' बियो ओंखाम संग्रा बे ओंखाम संग्रा गथ'आ हराव जोंनो मोनसे खांख्राइ बाथोन देनानै होदोंमोन बे खांख्राइ बाथोन देनाय समाव बे जोंनि ओंखाम संग्रा गथ'आ हस्टेलनि जोबोद माने बानलु गोसा होदोंमोन जे बानलु गोसा बाथोनखौ बेवहाय हाइजें बेनिफ्राय बानलुखौ थावजों एवनानै बेवहाय देफानानै गोथावथार मोनसे बाथोन बानायदों बे बाथोनखौ हराव गोबां जानाय जादों गोथाव मोननानै बे जानानै जेब्ला हरनि जिनै रिंगासो जाबायदां बे समाव आं सिरि मोन्दोंमोन अब्ला आंनि उदैया जोबोद गेगेव गेगाव उदैआ दुदोंमोन गाबदोंमोन उदै सिंआव दावहा जानायबायदि सान्दोंमोन आं गाबोन स्नि खालार फेब्रुआरीनि सोरांब्लानो जोंहा गुबैयै नैजिनै किल'मिटार जानथाय गोजान जानथाय खारनाय बादायलायनाय दं माराथन रेस दं बेवहाय आं बोरै बाहागो लाबावगोन नाथाय जिहेथुखे बे दाइनथि खेब बादायलायनायाव आङो आंनि मुंखौ सोसनखाबाय बे बादायलायनायाव आं बाहागो लाथारगोन आङो गोसोखौ गोरा खालामदोंमोन हरनि जिनै रिंगासोआव जेब्ला सिखारनानै आङो खननैसो हराव बाज'दोंमोन खिहैदोंमोन बिनि उनाव गमामायैनो जेब्ला सोरांबाय सोरांनाय समाव जेब्ला समा खारथिंबोदोंमोन घरिनि जि खाथा सु बेयो गिदिंबोबाय थानानै दाइन रिंगा जानोसैमोन आरो बे दाइन रिंगा समाव जोंनि खारनाया जागायजेन्दोंमोन बेवहाय जोबोद मिनिथावना मोनसे जाथाया आंहा बेवहायनो जादोंमोन जेराव जोंनि हस्टेलनि ओंखाम संग्रा गथ'आ जोंनो खांख्राइ बाथोनखौ देना होनानै बानलु बरहा होनानै आंनि उदैखौ गाज्रि खालामदोंमोन खारनाय बादायलायनाय जागायनाय समाव आङो थाम किल'मिटारसो जोबोद गोसो होनानै खारदोंमोन उनाव थाम किल'मिटारनि उननिफ्राय जेब्ला गोसोखौ एसे दुर्बल देहाखौ लोरबां मोन्दोंमोन अब्लाबो खारथाब्बाय थानानै समाव नाजाथाबदोंमोन खारनायखौ बाहागो लादोंमोन बादायलायनायाव बेनि उनाव जेब्ला दाइन किल'मिटारसो मोनहैदोंमोन अब्ला गमामायैनो मोनसे जोबोद मिनिथावना मोनसे जाथाया जामारदोंमोन आंनि बेलायाव आं जेथुखे उदै गाज्रि जानानै आंनि खिनाय आं लाथाबनो हायाखिसै मिनिथाव जाथाया बेनो जादों जेब्ला आं जेसेनो खारो एसेबांनो आंनि उदै गाज्रि जानायाव आङो खिगु लांबाय थादोंमोन आंनि उनजों खारनाय बादायारिफ्रा आंखौ जोबोद मिनिदोंमोन आरो बे मिनिनाय मिनिनायजों बिथांमोना खारनायाव मोजाङै बादायलायनायाव बाहागो लानो हायाखैमोन आं मिनिजादोंब्लाबो आंनि खारनायखौ आङो दोनथ'वाखैमोन गमामायैनो दाइन किल'मिटार गु किल'मिटार बिब्दिनो लासै लासै खारै खारै खारै खारै जेब्ला नैजिनै किल'मिटारसिम आं खारफुंनो हादोंमोन आरो बेवहाय जेथुखे आङो देहाया लोरबांमोन बै दिनखालि आंनि देहाया बांसिनै लोरबांसिन जादोंमोन लामा लामा खिगुलांबाय थानानै बेनो मोनसे जोबोद मिनिथावना मोनसे जाथाय आंनि दाइनथि खेबनि गोलाव खारनाय बादायलायनायाव जानानै थांदोंमोन आरो बेखौ गोसोखाङो दासिम गोसोखाङो बे बैसोसिम गोसोखाङो बे गोसो खांथावना जानानै थागोन